आङो ओइ बाटारि गयारि माबा एम्फौ फिसिनायनि सोमोन्दै रायलायनो नागिरदों अह फिसियोमोन मा मा होनांगौ मा खालामनांगौ सिङाव न' खालामनानैथ' न' सिङाव दोननांबाय एम्फौखौ देरबाथाय गोमोन जाबाथाय थोबहोखांनानै ओमफ्राय माबोरै बोरै खालामनांगौ बिनि दामखौबो मिथिनांगोन ना ओमफ्राय फिथोब फिथोबनि दामआ फिथोबखौथ' फाननांबाय आरो मा माबोरै खालामनांगौ मा खालामदों दे होमबा दोन्थ'दो